हाँ हमारे क्षेत्र में कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो पारम्परिक रूप से मनाए जाते हैं और ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जो पारम्परिक रूप से मनाए जाते हैं जैसे की होली यह एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है और इसका उत्सव भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है और बाहर देशों के लोग भी होली का हिस्सा बनने लगे हैं क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे न केवल देश में अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है भले ही उसके नाम अलग अलग हो लेकिन मनाने का तरीका वही होता है सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं भले ही नाम अलग हो पर हर जगह पे यह त्यौहार मनाया जाता है और लोगों को यह त्यौहार मनाने का उत्साह भी देता है